ओरैनो जोंनि क'क्राझार दिसथ्रिकनि माबाफ्रा मानसिफ्राथ' दा मालाय थाउनफोरनाथ' मालाय बिसोरो मा होनो साख्रि लायो साख्रि लानानैनो दङ सोरबाया बिजिनेस मावो सोरबाया साख्रि लायो सोरबाया साख्रि मावदों सोरबाया बिजिनेस मावदों दा बेहाय गोबां मोनसिफ्रा गोबां खामानि मावो मालाय दा जों

जोंहा बारा गामियाव थानाय हिसाबै जोङो गामियाव मोनथिजोबा जोंनि गामियावथ' ओरैनो दा खृसक होनजायो खृसक मावनानै जायो बांसिनानो बांसिन मानसियानो खृसकसो मावो दा ओंखायनो जोङो दासो एफा एनै गामिफ्रावबो सोरबा सोरबा एफा एनै माबा साख्रि फिसा फिसौ साख्रि मोनबाय दा नङाबाथ' गोदोनि दिनाव जोङो बा बेखौ जोङो खृसकजोंनो थांनानै थाबोयोमोन दा बि हिसाबै बिनिखायनो दा मुगाफ्रा एफा एनै सोलायबाय हिसाबै माखासे बिजिनेसफोर मावनानै जाबाय एबा रोंगौथि गोनांफ्रा बिजिनेस मावनानै जाबाय सोरबा रोंगौथि गैयिया ओरैनो माबा खृसक मावनानै जाबाय सोरबाया बिदिनो नानान धर'नि खामानि मावनानै जायो दा बेखिनि बिबादि मावनानै जायो जोङोथ' मा माने मानसिफ्राथ' ओरैनो बिजिनेस मावनानै जाग्राफ्रा बिजिनेसआव दं आरो जों खृसक मावनानै जाग्राफ्रा खृसक बायदि मावो दा बे खिनि